अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बज़ार से एक जैकेट खरीदी थी उसका मूल्य भी एक हज़ार रूपये है वो जैकेट मुझे बहुत पसंद आई है मुझे बहुत अच्छी लगी है वो जैकेट उसका कलर भी बहुत अच्छा है वो लाल रंग की है बिल्कुल सही है और मुझे पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है उसको मैं पहनता हूँ तो उसमें बिल्कुल भी ठण्ड नहीं लगती है और ना ही उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए वो जैकेट है मुझे बहुत पसंद आई है एकदम मेरे बिलकुल सही भी आई है ना तो बड़ी है ना ही छोटी है बिल्कुल बहुत अच्छी लगी है वो पूमा कंपनी की जैकेट है इसलिए मुझे वो जैकेट बहुत पसंद आई है और वो जैकेट का मूल्य है वो भी उचित है इसलिए मुझे वो जैकेट बहुत अच्छी लगी